ہیلو کیا یہ فرنیچر کا ہول سیل ڈیلر ہے ہاں میں فون کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک ہاسٹل چلاتا ہوں اور ہمیں بستروں کی فوری ضرورت ہے ہمیں اس ویک اینڈ سے پہلے تقریباََ سو بستروں کی ضرورت ہے کیا آپ کے لئے اتنے کم وقت میں ان کا بند و بست کرنا ممکن ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم درخواست ہے لیکن ہمارے قبضے میں غیر متوقع اضافہ ہوا ہے اور ہمیں واقعی یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ہم اپنے مہمانوں کو ایڈجسٹ کر سکیں یقیناََ ہم گدوں کے ساتھ مضبوط دھاتی فریم والے تلاش کر رہے ہیں ہمیں اپنی جگہ کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے جڑواں سائز کے بستروں کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہاسٹل کے لئے ہے اس لئے استحکام اور سکون کلیدی حیثیت رکھتا ہے اس وقت ہماری بنیادی ترجیح پال بستروں کا ہونا ہے ہم سادہ اور غین غیر جانبدار ڈیزائنوں کے لئے کھلے ہیں جو ہاسٹل کی جمالیات میں فٹ ہو سکتے ہیں میں واقعی آپ کی کوششوں کی تعریف کرتا ہوں اگر عمل کو تیز کرنے کا کوئی امکان ہے تو اس سے ہمیں صورت حال سنبھالنے میں بہت مدد ملے گی بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا حکم ہے اور میں اس معاملے میں آپ کی مدد کی تعریف کرتا ہوں براہ کرم اپنی جلد سے جلد سہولت کے مطابق مجھ سے رجوع کریں یہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کی مدد کے لئے ایک بار پھر شکریہ اور میں آپ کی کال کا انتظار کروں گا